अस जा दे हे हरिद्वार हरिद्वार जा दे हे असें गड्डी बी आई गड्डी आई गड्डी डरैवर चिरें आया फ्ही ओह् गड्डी बी लेट होई फ्ही अग्गें गे मगर जाना असें रेला अग्गें रेला गे ते रेला बी चिर होई गेदा बड़ी चिरें चली गड्डी फ्ही लेट होई गेआ फ्ही असें पैहे बी नेईं हे फ्ही असें इन्ने पैहे बी नेईं लेते दे हे देने हे देने हैन अहें कैह्दे पैहे देने साढ़ी गड्डी गै नेईं गेई उत्थें पुज्जी लेट पुज्जी डरैवर बी नी आया फ्ही डरैवर बी चिरें आया ओह् बी नेईं आया ते फ्ही अहें टैम होई गेआ बड़ा फेर असें आखेआ अहें पैसे गै निं देने असें कि'यां जाना असें हरिद्वार कि'यां पुज्जना असें जाना जल्दी जल्दी हरिद्वार स्नान करने अहें पैहे गै नि दित्ते फ्ही अहें केह् करना हा कि तुसेंगी पैहे देने हैन ते कैह्दे नांऽ देने पैहे फ्ही तुसेंगी असेंगी टैमै दे पजाया नि उत्थै टिकट दे बी पैहे पे असें गी झट्टी पेई ओह् बी पेई झट्टी पेई हून एह् बी डरैवर बी बड़ा डरैवर दी गलती ऐ फ्ही ओह् बी बड़ी चिरें आया ओह् बी टैम होई गेआ गड्डी बी गेई रेल बी गेई उठी फ्ही असें कि'यां कि'यां जाना उत्थे पुज्जना हा उत्थे इक ते सब असें फ्ही पैसे पुसे हून तुसेंगी देने नि हैन ते जेकर होर गड्डी करो ते होर गड्डी करियै भेजी ओड़ेओ असेंगी हरिद्वार होर गड्डी कोई भेजी देओ कोई करियै गड्डी करियै हरिद्वार भेजी देयो असें हरिद्वार जाना जरूर हा जाना हा असें जरूर जल्दी जल्दी पुज्जना हा उत्थें फ्ही जल्दी असें औना बी हा फिरियै फ्ही टैम ज्यादा होई गेआ फ्ही हून गड्डी नेही करी देओ असेंगी जेह्की उत्थें जल्दी पुज्जै टैमे दे पुज्जे अट्ठ बजे सत्त बजे पुज्जी जान ते न्हौना श्हौना पानी शानी पिंड शिंड देने